असांजो भारत देश सभिनी खां महान आहे छो त हितां जो लोकतंत्र सभिनी खां वॾो आहे हितां जी राजनीतिक पाटियूं पंहिंजी तरफ़ां असांजे भारत खे वधायण लाइ कम करे रहियूं आहिनि पर कॾहिं कॾहिं हिक ॿिए जे लड़ाईअ जे करे झगिड़े जे करे असांजे देश खे नुक़सानु बि पोहचायनि थियूं मुंहिंजो पसंदीदा नेता शिवरास सिंग चोहान आहे मां उन्ह खां हुननि सां मिली करे पुछण थी चाहियां की तव्हां वरी कॾहिं मुखमंत्री पद ते वापिसि ईंदव छोकी तव्हांखे हटायो वियो आहे पर मां चाहियां थी की तव्हां वरी वापिसि अचो